नमस्कार अरे हम क्या आप इंस्योरेंस करवाती हैं हमको इंस्योरेंस करवाना है अरे पाँच चार पाँच लोगों का करवाना है किस हिसाब से करती है सालाना कि क्या होएगी तीन महीने कि क्या होएगी औ छः महीने की अच्छा सालाना

किस हिसाब से पाँच लोगों बतायें तो हैं पाँच लोगों को नहीं अगर साल का करवावें तो कितना जमा करना पड़ेगा छः महीने का जमा कर एक का पाँच हजार मतलब पच्चीस हजार रुपया साल

और कुछ कम में नहीं हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत देख लीजिए अगर कम होने वाला हो तो कुछ कम वाला करवा दें अच्छा जैसा क्या चाहें हम ये चाहते हैं कि कम वाला इतना कम वाला भी न हो थोड़ा ठीक ठाक हो जिससे आ आगे भ भविष्य में उनको दिक्कत न हो कोई कौन कौन सी चीजें उसमें मिलेगी जैसे मेडिकल एडिकल मेडिकल एडिकल में कहीं पर कोई सुविधा है इसमें क्या सुविधा है जैसे दवा

ठीक है मैं बाद में बात करता हूँ नमस्ते